शाळेचो मेळावो म्हणजे सगळ्यां भुरग्यांचो बेश्ट म्हणजे सामको आवडीचो इवेंट म्हणजे सगळीं भुरगीं खंयच्या ना खंयच्या विशयांत भाग घेतात डांस जावं गावपाचें जावं एक्टींग जावं सोलो रोल प्ले जावं एकंरींग खूब कितें कितें आसता सामकी मजा येता म्हज्या शाळेंतल्या इवेंट्सांत तर हांव सगल्या हांतूनी पार्टिसिपेट करतालें सगळीं भुरगीं इतली उमेदीर आसतात कित्याक तांकां एक एक फावटी क्लासी अटेंड करच्यो पडनाशिल्ल्यो प्रॅक्टीसेच्या नांवान सगलीं हांगा थंय भोंवप मजाच वेगळी मातसो मातसो भंय दिसतालो पूण मागीर सगलें सारकें जातालें दर दीस पंदरा दीस पयलीं आमची प्रॅक्टीस स्टाट सगलीं सामकी येसाय मारपाक इतलीं गुंग जातालीं की दुसऱ्यांक अभ्यासाचें पडिल्लेंच आसनाशिल्लें शिक्षकय मागीर ओगी रावताले ती तेन्नाच सामकी मजा शिकनासतना कोण तापयनाशिल्लो वयल्यान सांगतालीं चल चल येसाय मारपाक नाका तुमकां दोन दिसांनी आयलो इवेंट म्हणून हो सगळ्यांचो आवडीचो इवेंट हांवें खूब फावटी भाग घेतला प्रॅक्टीस करता आसतना इतली मजा जाता म्हणजे हांव स्वता शिकयतालें आनी तांचे मदीं हांवूंय नाचतालें किंवा गायतालें मजा येताली जेन्ना स्टेजीर पावता सामको इवेंटाचो दीस आयलो त्या दिसाक मात सामकी मनान घपघप जातालें पूण सदांच आमच्या शाळेंत एक दीस इवेंट जावच्या पयलीं येसाय म्हणून परत एकदा प्रोग्राम करून ते पयल्या दिसाक पळयताले सगलें कशें मॅनेज जाता कशें कॉर्डिनेट जाता सगलें पळयताले म्हणजे आख्खो प्रोग्राम आख्ख्या स्कुलाच्या भुरग्यांक दाखोपाचें आशिल्लें तेन्ना मात तितली भंय दिसनाशिल्ली पूण ज्या दिसाक भुरग्यांचो प्रोग्राम जालो आनी दुसऱ्या दिसाक पेरेंण्ट्सांक प्रोग्राम दाखोपाचो आसता त्या दिसाक मात सामकी खरेंच भंय दिसताली म्हणजे स्टेजीर वचचे पयलीं अशो घाम सुट्टालो सांगच नाका तेन्ना केन्ना काय वॉशरूमांत वचूं सामकें तेंकतालें

आमी स्टेजीर एकदां पावलीं एकदां दोन मिनटां जालीं डांसाचीं जावं गावपाचें एक दोन मिनटां जालीं मागीर मागीर कूल डावन जातालींच पूण तो एक भंय आसताच न्हय बाकीचेय प्रोग्राम बरे जाताले कंपीटिशन्स जातालीं जंय आमीं भाग घेतालीं प्रत्येक फावटी गायनाचें कंपीटिशन आसता तेन्ना आमची उमेद कित्याक हांव पेटी वाजयतां आनी गायताय बी म्हणजे हांव तांकां एकएकदां शिकयतालें आनी पेटीय वाजयतालें आमकां खूब अशीं बक्षिसां मेळ्ळ्यांत ज्या खातीर आमच्या स्कुलाचें नांव आमीं वयर काडिल्लें आसा आजूनय आमकां आमचे टिचर्स जावं कोणय हेडमास्टर आसा तेच मेळ्ळे जाल्यार आजूनय आमकां सांगतात तुमच्या खातीर आमच्या स्कुलाचें नांव गाजलें असो हो आमचो अणभव खूब म्हणजे खूब बरो आशिल्लो आजूनय याद काडली जाल्यार खरेंच मनाक खूब उमेद जाता खूब दिसांनी आमचे मित्र मैत्रिणी सगल्यो मेळटात तेन्ना एकेक फावटी अशीं उलयत स्कुलाच्या दिसांनी वयतात तेन्ना याद काडून सामकी खूब मजा येता